हा मां ॻाल्हायां थी कम कंदा आहियो न तव्हां मूं तव्हां मुंहिंजे घर कम कंदा आहियो न त कल्ह न मूंखे कम कराइणो आहे तव्हांखां छो की हाणे ॾियारी अचे थी न त थोरी सफ़ाई कराइणी आहे किचन जी पखा त कंदो कम हा कंदा हा तव्हां पुछी वठिजो न हुननि त छो की कम हा अरे वो त ॾींदीमाव न ईअं कोई कराईंदो आहे छा कंहिंखां कम त ईअं या भाई ॾियारी में माण्हू कम कंदो आहे त ॾींदो न आहे छा माण्हू ॾींदीमाव न तव्हांखे न न सुभाणे ॿुधाए छॾियो सुभाणे ॿुधाए छॾिजो हा छो हा हा सभिनि खे सभिनि खे कम हूंदो आहे न इहो त हा त पोइ न तव्हांखे टाइम कढिणो पवंदो न छो की असां ॿियो कंहिंखां कराईंदासीं तव्हां ई त असांजे घर ईंदा आहियो हा हा अरे मिली वेंदा टाइम हा कंहिं सभिनि जो थोरो थोरो करे माण्हू कम कंदो आहे न छो की असां त तव्हांखां ई कराइणो आहे न कम हा पैसो त मां तव्हांखे ॾींदमि पैसा छो न ॾींदमि पैसो खां बिना कोई कम कराईंदो आहे छा अॼकल्ह तव्हांखे हो खपंदी आहे ऐं मां वरी अहिड़ी आहियां ई न की भाई कंजूस आहियां मां तव्हांखे न ॾींदमि छो न ॾींदमि मां तव्हांखे ठीकु आहे न हा टाइम कढी वठिजो टाइम कढी वठिजो ॿिए बि ॿिए घर वेंदा आहियो न त ॿिया बि माण्हू कराईंदा ठीकु आहे उन्हनि खे चइजो हा त सभिनि खे टाइम ॾियो न

हा हा ॿुधाइजो ज़रूर न त वरी मूंखे ॿी माई ॻोल्हणी पवंदी हा जल्दी ॿुधाइजो हा ॿियो किथे किथे वेंदा आहियो कंहिंजे कंहिंजे घर कम करण वेंदा आहियो घणा घर अथव अठ ॾह घर पोइ किथे टाइम मिलदो हा ॿियो सभु बढ़िया घणे घणे वगे वेंदा आहियो घर सॼनि जो कम करे सभिनि जो अच्छा हा थोरो थोरो सभिनि जो करे वठिजो ॿियो छा हा हे ॾियारी ते ई त हूंदो आहे ॿियो माण्हू ॾींदो बि त आहे ॾियारी ते हा उनखां पोइ त माण्हू ख़ाली आहे

ॿियो सभु बढ़िया ॿार वार सभु ठीकु आहिनि अच्छा चओ हा असां हा असां फ्री थी विया आहियूं असां बसि तव्हांखां ई कम कराईंदा आहियूं असांखे छा कम आहे तव्हां त साड़ियूं लगाराईंदा आहियूं कॾहिं फ्रीज साफ़ करे कॾहिं अलमारी साफ़ असां बि त कंदा आहियूं न तव्हां सां साण ख़ाली थोरी वेठा हूंदा आहियूं तव्हां ॾिंसदा न आहियो

चलो ॿुधाए छॾिजो ठीकु आहे अ रखा ठीकु आहे जय झूलेलाल